کیا میں اولا آٹو ڈرائیور حبیب سے بات کر رہا ہوں جی میں نے ابھی آپ کا آٹو بک کیا تھا میں یہاں بابا نگر کچی روڈ سے بات کر رہا ہوں مجھے یہاں سے ٹولی چوکی پہنچنا ہے چالیس منٹ کے اندر کیوں کہ وہاں پہ میری ایک بہت ضروری میٹنگ ہے جس میں خصوصی مہمان آنے والے ہے جو امریکہ سے آنے والے ہے لہذا مجھے جو ہے وہاں پہ وقت پہ رہنے کا کوشش کر رہا ہوں تو وہ آپ تھوڑا سا جلد کریئے کیوں کہ آج کل آپ کو تو بہتر معلوم ہے وہاں پہ روڈ صحیح نہیں ہے اور ٹرافک کا بھی مسئلہ ہے تو وہ حساب سے آپ تھوڑا وقت کی پابندی کریئے میں تو آل ریڈی یہاں پہ تیار ہو کر ٹھہرا ہُوا ہوں آپ کو کتنا وقت لگے گا یہ بتا دیجئے مجھے کیوں کہ اُسی لحاظ سے میں تھوڑا بہت روڈ تک آ سکوں کیوں کہ میرا گھر تھوڑا گلی میں اندر ہے تو وہاں پہ پہنچنے تک میں تھوڑا ٹائم کا وقت کے حساب سے دونوں ایڈجسٹ کر لے سکتے ٹھیک ہے آ جائیے